नमस्कार सर पंकज शर्मा बात कर रहा हूँ डी जे मोबाइल उज्जैन से सर अभी कंपनी ने एक नया मोबाइल लॉन्च करा है वीवो का वी ट्वेंटी फ़ाइव उसमें फ़ंक्शन भी अच्छे हें वन ट्वेंटी एट जी बी की रैम है दो सौ छप्पन जी बी इश्टोरेज है केमरा बारह एम पी मेगा पिक्सल का केमरा है तो अगर आप चाहें तो एक बार आकर देख सकते हैं अच्छा मोबाइल है अभी आप वैसे कौन सा यूज़ कर रहे हैं मोबाइल तो सर सेमसंग से काफ़ी बेटर है और काफ़ी अच्छी चीज़ है अगर आप चाहें तो एक बार आकर देख लें अगर आपको अच्छा लगता है तो फ़ाइनेंस सुविधा भी उपलब्ध है बजाज की जी और बजा जी बजाज से फ़ाइनैंस वी हो जाएगा आप चाहें तो उसको किश्तों में भी ले सकते हैं उसमें यह भी फ़ेसिलिटी है जीरो डाउन पेमेंट इस्कीम चल रही है कंपनी की तरफ़ से जिसमें आपको पेमेंट भी नहीं करना होगा और आपको मोबाइल फ़ाइनैंस भी हो जाएगा बस आपका सिविल चेक होगा एक बार और काफ़ी अच्छा अच्छे फ़ंक्शन भी अच्छे हें अपडेट है फ़ाइव जी भी है फ़ाइव जी से सेम सपोर्ट करता है तो आप चाहें तो एक बार आप शॉप पर आ जाएँ तो मैं आपको एक बार डेमो दे देता हूँ पूरा आप मोबाइल एक बार पूरा चेक कर लें देख लें क्या ठीक है सर मैं आपके मोबाइल पर वाट्सअप पर एड्रेस और कोन्टेक्ट नंबर सेंड कर देता हूँ तो जब भी आपके पास समय हो तो आप पधारिए सर ठीक है सर ठीक है सर ओके सर मैं आपको एड्रेस और सेंड कर देता हूँ हाँ ठीक सर थैंक यू सर